कॾहिं कॾहिं मां विधि जो पालनु ठीकु सां न करे सघंदी आहियां कॾहिं न करे सघंदी आहियां कॾहिं टाइम घटि हूंदो आहे त पोइ जल्दी जल्दी जीअं बि ठहियो ऐं कॾहिं कॾहिं टाइम हूंदो आहे त पोइ थोरो तरीक़े सां ठाहींदी आहियां न ॿियनि जे स्वादु जे अनुसारु बि ठाहींदी आहियां अ जीअं कॾहिं की ॿार आहिनि ॿारनि खे मिर्च मसाला मिक्स ऐं पसंदि हूंदो आहे उन तरीक़े जो बि ठाहे छॾींदा आहिनि कंहिं कंहिं ॾींहं पर घणो करे मां मुंहिंजो त जीअं घटि तेल मसाले वारो ठहींदो आहे छो त असांजे घर वॾा बि आहिनि त उन्हनि जे हिसाब सां बि ठाहींदी आहियां त मां उनमें करे सघां थी सुधारु जीअं ॿार आहिनि कॾहिं ॿाहिरि जो न खाराइण चाहियूं त घर में ई मां उन्हनि खे अटे सां कुझु मैगी ठाहे खारायां या अटे जी अ मोमोस ठाहे खारायां या वरी अ जेका थींदी आहे पापड़ी हा पापड़ी चाट हूअ घर में ठाहे खाराईंदी आहियां त ॿार उन सां ख़ुशि थी वेंदा आहिनि मां उनमें सुधारु कई शयुनि में कंदी आहियां करे वठंदी आहियां जे जीअं जेको जेको घर में खाइण चाइनि जीअं वॾा आहिनि वॾा बि कुझु खाइण चाहिंदा आहिनि त उन्हनि जे हिसाब सां बि थोरो चेंज करे छॾिंदी आहियां ऐं कॾहिं असां पंहिंजे हिसाब सां बि जेको असांखे पसंदि आहे असां पंहिंजे हिसाब सां बि खाई वठंदा आहियूं ठाहे करे त अहिड़ी ॻाल्हि न आहे करे सघूं था असां सुधारु बि करे सघूं था विधि सां बि ठाहे सघूं था ठाहींदा आहियूं जीअं बि